हेलो हँ प्रणाम प्रणाम कहू जी ओऽ ई तऽ बढ़िआँ विचार अइ अहाँके ई तऽ अहाँके सुन्दर विचार अइ जे आइ काल्हिके समयमे देख रहल छियै हम अहाँ जे लोक गाछकेँ काटैपर लागल अछि आओर अहाँ जागरूक एगो नागरिक छी जे चाहैत छी जे हम अपन हँ गाछ वृक्ष लगाबी तऽ ई तऽ सुन्दर विचार अछि एहिके लेल कतेक खेतमे लगबय चाहैत छी अहाँ ओ ओ पाँच बीघा अइ तऽ ओहिमे अहाँ एहन लकड़ी गाछ लगाउ जाहिसँ किछु अहाँके भविष्यमे बढ़िआँ आमदनिओके श्रोत हुए तऽ ताहिमे छै सागवान हँ हँ जे हँ हँ हँ हँ तऽ ईसभ सेहो रहैके चाही जे कमसँ कम समय समयपर जे फल फूल सेहो भेटैत रहए तऽ हँ तऽ एहिके लेल अहाँके विशेष किछु नहि करैके छै एगो आवेदन फॉर्म अबै छै ओ हम उपलब्ध करा देब अहाँके आ ओ फॉर्म भरि कऽ हमरा देब तऽ अहाँके एकदम सब्सिडी रेटपर या फेर फ्रीयोमे बहुत रास स्कीम छै मनरेगाके तहत अहाँके फ्रीयोमे वृक्षसभ महोगनी या सागवान या अन्य जे वृक्षसभ छै जे इमारती लकड़ी सभके सेहो आ फलदार वृक्ष सेहो अहाँके फ्रीमे भेट जायत आ तकर बाद एहिमे की छै जे कीटनाशकके प्रयोग गाछ लगबैसँ पहिने तऽ ताहिके लेल हमरा फील्ड ऑफिसरसभ बहुत रास छथिन एतय हमरा ऑफिसमे तऽ हुनकासभके हम डेप्युट करबनि अहाँके जमीनपर जा कऽ ओ देखताह अहाँके प्लॉटके आ ओकरा केना की लगेबाक छै ओहिमे दूरी कतेक रहबाक चाही आओर कतेक ओहिमे कोन अथि कम्पोस्ट पड़बाक चाही सेसभ ओकर जाँच कऽ लेताह तब अहाँके वृक्ष अवैलेबुल भऽ जायत गाछ अवैलबुल भऽ जायत आ ओहि गाछके फेर ओ हुनके मॉनिटरिंगमे अहाँ अपन लगबा लेब तकर बाद रहि जेतै समय समयपर एहिमे पानिक व्यवस्था तऽ ताहिके लेल अपन पाँच बीघाके प्लॉट अछि तऽ एगो बोरिंगसभके व्यवस्था ओहिमे कऽ देबै या समय समयपर ओहिमे पानि दैत रहबै आओर विशेष एहिमे किछु करैके नहि छै आ ई अहाँके हँ ओ जखनि हमर टीम जेता ने अहाँके अथी लग तऽ माटि ओतयसण लऽ कऽ सैम्पुल औथिन आ ओहि हिसाबसँ ओहिमे कोन उर्वरकके जरूरत हेतै से अहाँके अवैलबुल एतयसँ भऽ जायत ताहिके लेल बेसी प्रयास नहि करबाक छै अहाँ सोम मङ्गल तक कार्यालय आउ एहिके फॉर्म छै ओकरा भरि देबै आओर तब अप जे जेना हेतै आगू होइत भऽ जेतै की हँ ठीक हँ हँ प्रणाम प्रणाम हँ प्रणाम